हमसभ गाँवमे जे अछि गाछ लगबै छी बहुत मेहनत सँ आ बड़ा खुशी से ओकरा जे हइ से मेहनत कऽ कऽ बड़ा केलहुॅं बड़ा केलाके बादमे जे हइ से ओकरा अगर मौसिबत काटैके घर दुआरि पड़ि गेल बनबैके तऽ ओ स्वस्थ्य कऽ कऽ फेर नीकसँ ओकरा कटेलौ फेन बिचारलहुॅं कही एगो पेड़ लगा ली

अहाँ आ हमरा सभके बहुत दिक्कत भेल गाछ आर कटबैमे लेकिन मजबूरी बस काटैके पड़ै हइ ई मजबूरी मे काटै के पैड़ जाइ हइ घर आर बनबैके पड़ि गेल तऽ उहाँ पड़ि गेल तऽ ओकरा गाछके नहि काटै कऽ कोशिश केलहुॅं